ہاتھ کی پینٹنگ تو نہیں مگر میرے دوستوں کو ہے نے ہاتھ کی پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھا اور گفٹ کرتے ہوئے دیکھا مگر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا